जे सरकारी विद्यालय छै ओहिमे तऽ कोनो सेवा शुल्क छेबे नहि करै ओहिमे तऽ आर बच्चाके जे छै शिक्षाके प्रति प्रोत्साहित करयके लेल अनुदाने भेटैत छै कतहु देखियौ लड़की सभके साइकल भेट जाइत छै तकर बाद मध्याह्न भोजन छै बच्चासभके आ ओ देखियौ बच्चासभके जे छै से जे वर्दी पहिरके आबैत छै बच्चासभ तऽ पोशाकके लेल से ओहिठाम पाइ भेटैत छै तऽ ओकरे पोसाहार पोशाक छात्रवृति पुस्तक किताब सभ किछु भेटैत छै बहुत ठाम एहनो छै जे देखियौ बहुत लोक आबैत छथिन आगाँ बढ़िके कॉपी कलम इहोसभ बच्चाके दैत छथिन ने पढ़यवला बच्चाके लेल जे छै से कोनो दिक्कत नहि छै आ सरकारी व्यवस्था तऽ शुरुओमे रहै आ एखन तऽ आर धीरे धीरे ओहिमे उत्तरोत्तर वृद्धि भेल जाइत छै पता नहि किआ किछु लोक एहि समाजमे छथिन जे ओ अपन शान देखबैके लेल बच्चाके जे छै से प्राइवट विद्यालयमे दऽ दैत छथिन बाँकी अगर अहाँ सरकारी विद्यालयमे पढ़बैत छियै तऽ सभ चीज निःशुल्के छै ताहि लेल जे छै से एहिमे की करू आब प्राइवटमे तऽ जेहन सुविधा लेबै तेहन पाइ दियौ ओहिमे कोनो ई छै जे अहाँके लेल ओ नहि यए ओतय अहाँ खरीदैत छियै खरीदैमे सस्त की महग की जेहन चीनी तेहन मीठ जेहन पाइ देबै तेहन सुविधा भेटत जेहन पाइ देबै तेहन शिक्षित अध्यापक किया तऽ अहीँके पाइ से ओतेक सभ किछु चलैत छै आ किछु जे विद्यालय चलबैत छथिन ओ किछु बचतो करथिन ताहि दुआरे ओहिठाम तऽ अहाँके लागबे करत बाँकी सरकारी विद्यालयमे सभ तरहके जे छै से पढ़यवला बच्चाके सुविधा छै आ बहुत बच्चा एखनो जे छै गाम घरक बच्चा सरकारीए विद्यालयसँ पढ़िके एहि समाजके नामके रौशन करैत छै तऽ ताहि लेल जे छै से हम तऽ इएह कहब जे एहिठाम सरकारी विद्यालयमे कोनो सुविधा नहि छै